गाजीपुर ज़िले में बुजुर्गों को जो बुजुर्ग आबादी है उन्हें जैसे महानगरों में बुजुर्ग माता पिता को अनाथ आश्रम या कहीं और स्थानों पर छोड़ दिया जाता है तो गाजीपुर ज़िले में ये सब बातें नहीं देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग आबादी कि अच्छे से अपने माता पिता का स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिया जाता है फिर भी कहीं न कहीं आधुनिकता के ज़माने में जो कि हरी सब्ज़ियाँ फसल सब केमिकल के द्वारा तैयार की जाती हैं उनका सेवन करने से कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है बढ़ती उम्र के साथ डाइबीटीज़ और अस्व आ डाइबेटीज के साथ कई अन्य प्रकार कि बीमारियाँ आ जाती हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टि से देखा जाए तो बुजुर्ग व्यक्तियों के प्रति भारत सरकार को ये जागरूकता होना चाहिये कि उड़ती बढ़ती उम्र में जितना हो सके मीठा खाने से बचना चाहिये अपने दिनचर्या में एक हेल्दी फूड लेना चाहिए स्वास्थ्य को अच्छा रख बनाए रखने के लिए सुबह शाम टहलना चाहिए और बिटामीन युक्त सब्ज़ियों का सेवन करना चाहिए अपने खाने पीने में ध्यान देना चाहिये जितना हो सके चालीस का उम्र पार करने के बाद बुजुर्गों को यह चाहिए कि अपने खाने में मीठा जितना कम सेवन किया जाए उतना कि करें हाँ अगर मीठा ज़्यादा खाने का ये ओ है तो आप शक्कर या आप चीनी से बनी हुई मिठाइयों को छोड़ के आप गुड़ गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं जिससे न तो सुगर की समस्या होगी न आपका वजन बढ़ेगा तो आपको न चलने फिरने में कोई दिक्कत होगा और आपका स्वास्थय भी अच्छा रहेगा आपका पाचन शक्ति बढ़ेगा और आप एक लम्बी उम्र के तरफ अग्रसित होंगे और अब बुढ़ बुढ़ापे में भी अपना जितना काम होगा स्वयं कर सकते हैं अगर आप ओवर वेट के शिकार हो जाते हैं तो आपको चलने में दिक्कत होगा टहलने में दिक्कत होगा न तो आप अपना कोई कार्य कर पाएंगे स्वयं इसी प्रकार आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जितना मीठा हो सके उतना कम करें और शुबह जब आप जगें तो हो सके तो गर्म पानी के साथ दिन का शुरुवात करें गुनगुना पानी पिए और जितना कम खाना खाना हो उतना खाएँ जरूरत के अनुसार ऐसा न हो कि आपको दो दो रो या तीन रोटी का शरीर किछ कि जरूरत हो और आप उसके बजाय पाँच या छः रोटी खा लें तो अगर आप ज़्यादा अपना भोजन ले रहे हैं तो उस भोजन को पाचन करने के लिए कुछ व्यायाम या कुछ कार्य करना चाहिये जिससे कि आप ओवरवेट के शिकार न हो और आपका स्वास्थय अच्छा हो इसी प्रकार बुजुर्गों का स्वास्थय के प्रति ध्यान दिया जा सकता है और भारत सरकार को चाहिए कि हर एक दस पाँच गाँव के बीच में एक स्वास्थय केंद्र हो जहाँ बुजुर्गों का अच्छे से ध्यान रखा जा सके